जब हम कहीं जाते हैं तो हम अपनी गायों की या जानवरों की सुरक्षा के लिए अपने अग़ल बग़ल के पास पड़ोस के लोगों को बोल के जाते हैं कि कृपया आप एक दिन के लिए या दो दिन के लिए हमारी जानवरों की देखभाल अच्छी तरह से करें जो वे करते भी हैं अच्छी तरह से और हम जानवरों की सम्बन्ध में तो बहुत ही बड़े दुर्घटना के साथ गुज़र चुके हैं जो हमारे बड़े पप्पा हैं उसको सांड़ गाय के बछड़े होते हैं ना वह सांड़ जिसको बोलते हैं गाँव में तो वो इतने बुरी तरह से घायल कर दिया था जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो गई है तो उनकी डेथ हो गई थी तो हम बहुत ही भयानक हादसे से गुज़र चुके हैं जानवर के और भी कई बार गाय जो होती है वह हमारी घर के लोगों को मारती है पैर पर सब पैर रख देती है और सींग द्वारा अपने हमला कर देती है तो हमें बहुत ही ध्यान देना ध्यान देना होता है है डंडे लेकर हम उनके पास जाते हैं देखभाल करते हैं उनकी तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम ऐसा मतलब चारा उनको खिलाते रहते हैं तो ऐसा वह सिर ऊपर करती हैं तो उनके सींग द्वारा हमारे पेट में या कहीं भी चोंट आ जाती है तो हम डंडा लेकर ही उनके सामने खड़े होते हैं और उनका दूध देते वक़्त भी ध्यान देना होता है उनका पैर में मतलब लगा कर रखते हैं रस्सी वग़ैरह नहीं तो वे अपना पैर उठाते हैं जिसके जैसे हमारा दूध गिर जाता है हमें हानि पहुँचती है और कभी कभी तो बाल्टी में से पैर डाल देती हैं दूध ख़राब हो जाता है सारा का सारा तुम उसकी देखभाल अच्छी तरह से करना चाहिए